मूंखे लॻंदो आहे की टेक्नोलॉजी असांजे घुमण जे तरीक़े खे ॾाढो चेंज कयो अथईं असां हाणे किथे वञी था सघूं बिना किसी परेशानीअ जे सपोज़ असां किथे चाईना विया आहियूं चाईना में जॾहिं असां वेंदा आहियूं त असांखे सभिनि खां वधीक डप इहो लगंदो आहे की असांखे भाषा न ईंदी पर अॼुकल्ह गूगल ते असां अगरि चाहियूं त वॉइस मोड्यूलेट करे था सघूं ऐं वॉइस खे चेंज था करे सघूं ऐं भाषा बि सम्झी था सघूं कि साम्हूं वारो आख़िरि चवण छा थो चाहे त असांखे हाणे भाषा जी कोई दिक़त न आहे हिन खां अलावा अगरि असां किथे वञण था चाहियूं असां मैप वठी ईंदासीं फोन ते अॼुकल्ह मैप अची वेंदा आहिनि त असांखे ख़बर पहिजी वेंदो आहे की असांखे किथे वञिणो आहे किथे न वञिणो आहे हर शइ अॼुकल्ह टेक्नोलॉजी सां हेंडिल कढिजी करे करे था सघूं असां ऐं आराम सां किथे बि घुमी था सघूं ॾाढो आसान थी वियो आहे पहिरियों खां